सोशल मीडिया पर डालने के लिए डान्सिंग विडिओ शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर किसी की कोई न कोई हॉबीस होती है वैसे ही मेरी है डान्सिंग मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है